ہم کیمروں سے طرح طرح کی تصویریں لیتے ہیں جس میں انسان جانور پرندے اور بڑی بڑی گاڑیاں اور آسمانی منظر زمینی منظر پیڑ پودے کھیت کھلیان باغات پھول یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ سب ہمارے فوٹوگرافی کا ایک حصہ ہے جس کی تصویر لے کر میں ایک اچھا فوٹوگرافر بننے کی کوشش ہر روز کرتا ہوں اس کے ذریعے میری نئی نئی چیزوں کو دیکھنے پرکھنے سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے میرا فوٹوگرافی کا کانفیڈینس بڑھتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور یہ تصویر میں اپنے شوق کے لیے لیتا ہوں لیکن اس کے ذریعے میں پیسے بھی کماتا ہوں اس فوٹوگرافی کو میں شوشل میڈیا اور اخبارات میں دے دیتا ہوں اس کے بدلے مجھے اچھے پیسے مل جاتے ہیں جس سے میں اپنا خرچ اٹھاتا ہوں